पालतु जानवरमे बिल्ली हमरा बहुत पसन्द छै बिल्ली राखनाइ हमरा बहुत पसन्द छै बहुत पहिने हमरा एकगो बिल्ली छलै बहुत अच्छी छलै हमरा साथमे घुमै छलै हमरासभके साथमे खाना वाना खाइ छलै हम आब फेरसँ बिल्ली पालै चाहे छियै बिल्ली देखैमे बहुत अच्छा लागै छै बिल्ली राखना हमरा शौक छै बिल्लीके नाम टोनी राखैके चाहे छियै बिल्ली देखैमे बहुत अच्छा लगैए बिल्ली रखना हमरा बहुत पसन्द छै ओकर आवाज बहुत अच्छा लगै छै सुनैमे बिल्ली राखैमे देखैमे बहुत अच्छा लगैए बिल्ली रखना हमर बहुत शौक छै बिल्ली पालतू जानवरमे बिल्ली हमरा सबसँ जादा बहुत पसन्द छै ओकर आवाज भी सुनैमे अच्छा लगै छै देखैमे भी अच्छा लगै छै चलना बोलना खाना ई सभ बहुत अच्छा लगै छै बिल्ली देखैमे भी बहुत अच्छा लगै छै ह्वाइट भूरा कलरके बिल्ली ह्वाइट कलरके बिल्ली हमरा बहुत पसन्द छै बिल्ली रखनाइ बहुत पसन्द छै बिल्ली देखैमे अच्छा लगै छै ओकरा आवाज चलना ई सभ पसन्द छै बिल्ली हमरा हमरा साथमे सुतैए घूमना ई सभ बहुत अच्छा लगै बिल्ली बहुत अच्छा लगै देखैमे बिल्लीके नाम टोनी राखै के चाहे छियै बिल्ली बहुत अच्छा लगैए देखैमे बिल्ली बहुत पसन्द छै